भारतआव नुनो मोननाय माखासे मख'जाथावसिन जेंनाफोरा जेरै आनएमप्लयमेन्ट गोरिबथि बेफोरनो भारतआव दा बांसिन बेफोरबायदि जेंनाजों बुगिनानै दङ सोरखारा बेफोरनि सायाव बायदि रोखोमनि खामानि मावगासिनो दं नाजागासिनो नाथाय जोंनि पपुलेसना बारा हिसाबै गासिबो खामानिआ जाफुंजोबाखै दायो लासै लासै बेफोरो जानायनि लामायावनो गोबां सुबुं जानायनि जाउनाव जोंनि भारतआव गोबां प्रब्लेम जायो सुबुं अनजिमाया बारा जायोब्ला जानायनिफ्राय लानानै सोलिनायसिम जेरावबो जेंना नुजाथियो बेबायदिनो सुबुं बांनायनि थाखायनो भारतआव बांसिन प्रब्लेमफोरा नुजागासिनो दं होन्ना बुंजायो आनएमप्लयमेन्ट गोरिब माखासे जेंना आरो गोबां दंबावो बेफोरो सुबुं अन्जिमा बांनायनि थाखाय जायो